नहीं हम संगीत वाद्य वाद्यतंत्र नहीं बजाते हैं ए और हम शौक़ नहीं रखते हैं बजाने का और कभी कभी मन हो भी जाता है कि तो किसी को देख कर कि हम भी बजाएँ या फिर बजाना चाहे है तो हमारे गाँव में उपलब्ध नहीं रहता है हरमोनियम हरमोनियम से ले कर जो भी होता है वाद्य तंत्र में वो सब उपलब्ध नहीं रहता है तो हम नहीं सीख पाते हैं लेकिन और उस में हमें रुचि भी नहीं है सीखने की कि हम ये सीखें हैं और बजा कर उस पर गाना गाएं हमें शौक़ भी नहीं होता है और हम ज़्यादा ये नहीं सीखना चाहते हैं क्योंकि हमें ऊपर से हमारे हमें अब इस में अब रुचि अभी रूचि नहीं है रुचि रूचि भी नहीं है और सीखने का शौक़ भी नहीं है हम हम ये और हमारे गाँव में हरमोनियम से ले कर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बहुत लोग हमारे चाचा हैं जिन्हें हरमोनियम बजाना बहुत अच्छा लगता है वो बजाते हैं वाद्य तंत्र वो बहुत ही अच्छे से बजाते हैं और जगह जगह पर जाते भी हैं बजाने के लिए और गाने के लिए लेकिन वो बोलते भी है कि तुम भी सीखो तुम भी बजा बजाने की कोशिश करो तुम्हें भी आ जाएगा बहुत बहुत इज़ी है बट पर हम बोलते हैं कि नहीं हमें इस में भी रुचि नहीं है इसे हम बजा नहीं सकते और बजाने की कोशिश भी करेंगे तो इसका ताल मेल अच्छा नहीं बैठेगा इस लिए हम नहीं बजाएंगे क्योंकि जो चीज़ में अभी रुचि हो हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि जिस चीज़ में अभी रूचि लगे मन लगे वही काम करो दूसरा काम जिस में मन नहीं जिस में मन नहीं लगे उसे मन मान मन मार कर नहीं लगाना चाहिए इस लिए हम इस में मेरे को थोड़ी भी रूचि नहीं होती है कि हम वाद्य तंत्र में सीखें या फिर हरमोनियम बजाएं ढोलक बजाएं कुछ भी तो हम नहीं सीखते हैं हम कोशिश भी नहीं करते हैं कि हम सीखें और गीत गएं और बजाएं पर हमारे अंकल हमारे चाचा जो हैं वो हमें बोलते हैं किसी को बट हम नहीं सीखते हैं उन्हें कोशिश करते इसकी क्योंकि मेरा इस में कोई अभी रूचि नहीं है